पराने जमाने च लोक जेह्ड़े हे हत्थ दियें बनी दियें चीजें नाल चीजां जेह्ड़ियां हियां कम्म उंदे कम्म उनें ई कम्म बिच लांदे हे जि'यां पराने जमाने च बास दियां बैंह् दियां टोकरियां होंदियां हियां बैंह् दे बड़े हारे सजाने आह्लियां चीजां बनाई जंदियां हियां बैंह् दे जेह्ड़े होंदे हे भांडे रक्खने दे मतलब घड़े रक्खने दे आस्तै थल्लै जगह् बनांदे हे